اسکول میں میرا پسندیدہ وشے انگلش ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اس کو بہت ہی دلچسپی سے پڑھتی ہوں اور مجھے سب سے کٹھن جو لگنے والا وشے ہے وہ یہ ہے کہ میتھس مجھے وہ میتھس بالکل سمجھ نہیں آتے سائین ٹیٹا کوس ٹیٹا وغیرہ وغیرہ اس میں بہت کچھ ہوتا ہے مجھے وہ بالکل سمجھ نہیں آتی ہے اس لیے مجھے وہ بہت برا لگتا ہے ہماری میتھس کی کلاسز ہوتی تھی ہم ڈر جاتے تھے جب ٹیچر آتی تھی لیکن انگلش کی کلاس مجھے بہت اچھی لگتی ہے جب ان کی میم آتی ہیں تو میرے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی ہو جاتی ہے خوش ہوتی ہوں میں اور میرے اسکول کی یادیں بہت پیاری ہیں ہم سارے دوست ساتھ میں بیٹھ کے لنچ کرتے تھے اور ہم ساری لڑکیاں ایک ساتھ کھیلتے تھے ایک ساتھ اپنی دوستوں کے ساتھ ڈیکس پہ بیٹھتے تھے ساتھ میں ہم کام کرتے تھے کاپیاں کمپلیٹ کرتے تھے اسائمینٹس بناتے تھے اسائمینٹ بناتے تھے اور ہم فائلس کمپلیٹ کرتے تھے